जी नमस्ते जी जी हम जिम ट्रेनर ही बोल रहे हैं आपको कौन जिम जॉइन करना है क्या जी आइए हमारे यहाँ अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ अच्छे अच्छे फ़ैसेलिटी हैं अच्छे अच्छे वेट लॉस करना था आपको कितना कितना वेट लॉस करना है आपको कितना वेट होगा आपका अच्छा दस किलो आप लॉस करना चाहते हैं तो आप आइए हमारे यहाँ अच्छे अच्छे इक्विप्मेन्ट हैं अच्छे अच्छे और भी ट्रेनर हैं जो आपके लिए पर्सनली हम लगवा देंगे

देखिए अग हो तो जाएगा जल्दी ही लेकिन हम आपके लिए और जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक ट्रेनर हम आपके पास पर्सनली रख देंगे जो आप जो आपके ऊपर ही सिर्फ ध्यान देगा आपको ही बताएगा वर्क आउट करना है कैसे करना है जो आपके पास ही रहेगा वो तो बता देगा आपको तो आप कब से जॉइन करना चाहते हैं फिर देखिए जैसे जैसे या जितने जितने टाइम का आप सिफ्ट लेंगे जैसे जैसे हमारे यहाँ दो दो दो घंटे का सिफ्ट चलता है सुबह छः बजे से आठ बजे तक चलता है फिर आठ बजे से दस बजे तक चलता है और शाम को छः से आठ चलता है तो जैसा आप सिफ्ट लेंगे या और सिफ्ट के अलावा भी टाइम देना चाहते हैं टाइम औ उसके अलावा टाइम पे करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से फ़ी लगेगी आपकी तो दो घंटे का हमारे यहाँ जैसे है एक हजार रुपये पर मंथ दो महीने का ओह सॉरी एक महीने का दो हजार एक हजार रुपये पर मंथ है तो आप दो घंटे का सिफ्ट लेंगे कि और ज़्यादा लेना चाहेंगे जैसे अगर आप दो घंटे का ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा अगर आप एस्ट्रा टाइम देंगे तो जल्दी से जल्दी आपका वेट्स लॉस हो जाएगा हमारे फ़ीस तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा जैसे अब दो घंटे का एक हजार है तो आपके लिए हम जैसे अगर तीन घंटे कर रहे हैं तो बारह तेरह सौ रुपये कर देंगे जहाँ पाँच सौ लगता है वहाँ हम आपको दो सौ रुपये तक छूट दे सकते हैं

हमारे यहाँ रनिंग करने की भी व्यवस्था है और भी बहुत बहुत प्रकार से इक्विप्मेन्ट हैं जो आपके वेट को लॉस करने में काफ़ी मदद करेंगे जी हम हमारे यहाँ अच्छे अच्छे जूस भी मिलते हैं जिससे आपका वेट लॉस हो जाएगा वेट में कमी आएगी जी पाउडर प्रोटीन तो मिलेगा ही लेकिन अगर आप पाउडर प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट कैसे लॉस होगा सर इसलिए हम आपके लिए जूस की व्यवस्था करवाएँगे अलग से अच्छे अच्छे प्रकार के तो आप आइए और करिए ठीक है नमस्ते सर